السلام علیکم میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں مجھے مچھلی کے بارے میں پوچھنا تھا آڈر کرنا تھا مجھے کر دیجیے میرا آرڈر کر دیجیے پانچ کلو مچھلی کر دیجیے پانچ کے جی جی

آپ شام میں بک کرا دیجیے ٹھیک ہے شاپ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے